بیل گاڑی جو ہے زیادہ تر گاؤں میں اور پرانے زمانے میں ہی چلایا جاتا تھا اب کے دور میں نہیں ہوتا ہے بیل گاڑی جو ہے ایک جانور کے اوپر کی ایک لکڑی کی بنی گاڑی کو باندھ کر اس پہ جو تھے پرانے زمانے کے لوگ وہ سب جو ہے سواری کیا کرتے تھے جس سے کہ وہ لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا پاتے تھے اور وہاں کے لوگ جو ہے طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے جو ہے پکچھی وغیرہ پالتے تھے ان کو بہت اچھے سے طاقتور بناتے تھے جس سے کہ وہ کسی میلے وغیرہ میں جائے اور اس کا کھیل دکھا سکے اس ایک دوسرے میں ان کو لڑا کر ہر مخلوق کو آنند پہنچا سکے اور اس سے اس کی کمائی بھی ہو جاتی تھی جس سے کہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے بیل گاڑی سے لوگ ہی زیادہ تر دور کا ہی سفر کر پاتے تھے جو ہے اور اس پہ بہت سے سامان وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتے تھے جو بیل گاڑی پہ لوگ بیٹھنا پسند کرتے تھے پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا جو بوڑھے لوگ تھے وہ سب اس پہ زیادہ تر بیٹھ کر آتے جاتے رہتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر بھی لوگ جو ہے وہاں کے لوگ میلا وغیرہ میں اس کا جو ہے ہے آنند لیا کرتے تھے